असां पंहिंजे बाग़ीचे में घास ऐं पता सुकल कढी ऐं सफ़ाई कंदा आहियूं वरी वापसि उन्हनि खे चूरो करे ऐं पट में विझी छॾींदा आहियूं त उन सां छा मजबूती थींदी आहे ऐं ॿिया बि पौधा उगी वेंदा आहिनि इन जा बसि इहे फ़ाइदा आहिनि खाध न बि विझूं त उहे सुकल घासि ऐं पता सभु सुके सुका निकिरंदा आहिनि उहे कुटे उन में विझंदा आहियूं उन सां घास थी वेंदी आहे ऐं मजबूती रहंदी आहे इहो फ़ाइदो आहे